जी सर वह का तो राहुल की शिकायत करना था फिर राहुल घर घर पर पढ़ता तो है पर उसके माक्स इतने कम क्यों आते हैं मैं राहु राहुल राहुल का पापा

तो आपको पता नहीं हाँ कहाँ जाता है इस्कूल से आपको ध्यान रखना चाहिए ना तो वह जब भी आता है तो आपको उसको सज़ा देनी चाहिए अरे ठीक है मैं उसको कल इस्कूल लेकर आऊँगा साथ में घर पर तो पढ़ाई करता है पर घर का काम रहता है घर पर तो बस पढ़ाई करता है जी वह आते ही मैं देखता हूँ फिर